इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया के विभिन्न चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट इंटरनेट एक ऐसा स्रोत है जिसके माध्यम से हम एक सुई को कैसे इस्तेमाल करते हैं से एक हेलिकॉप्टर को कैसे बनाते हैं तक की बातें जान सकते है यहाँ तक के इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं हमारे वैज्ञानिक लोग इंटरनेट की सहायता से आज चाँद पर पहुँच जाने में सक्षम है अगर मैं बात करूँ मेरे राज्य की तो इंटरनेट के माध्यम से मैं मेरे राज्य के बारे में बहुत सी जानकारियाँ जान पाने मे समर्थ हूँ जैसे की मेरे भारत मेरा राज्य मध्य प्रदेश है जो भारत का एक राज्य है और मेरा मध्य प्रदेश में मेरा मध्य प्रदेश यहाँ में के बारे में यह बताता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है मध्य प्रदेश में कितने डिस्टिक है कितने सम्भाग है मध्य प्रदेश मे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें है जो बहुत विख्यात है और मध्य प्रदेश में कहाँ पर महाकाल महाकालेश्वर मंदिर है मध्य प्रदेश में कहाँ पर बहुत सारी झीलें तालाब है मध्य प्रदेश में कहाँ पर मंदिर है कहाँ पर मस्जिद है कहाँ पर विश्वविद्यालय है कहाँ पर नर्सींग के लिए ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ है कहाँ पर एजुकेशन अच्छा है कहाँ पर बहुत फेमस कपड़े मिलते हैं कहाँ पर पुरानी मिठाईयाँ बनाई जाती है कहाँ पर होटलों की सुविधाएँ उपलब्ध है कहाँ पर संग्रहालय है कहाँ पर सांची स्तूप है यह सारी जानकारियाँ मैं इंटरनेट की माध्यम से आसानी से ढूंढ सकती हूँ अगर मैं बात करूँ मेरे देश भारत की तो भारत के बारे में इंटरनेट से मुझे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है जैसे कि भारत के उत्तर में क्या है भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो मुझे इंटरनेट की सहायता से पता चला है और भारत के दक्षिण में और पूर्व में पश्चिम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें है जिसकी जानकारियाँ मुझे इंटरनेट से पता चली है मुझे इंटरनेट के माध्यम से मुझे यह भी पता चला है कि मेरा भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है मेरे भारत मेरे भारत में बहुत सारे यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज है जिसके माध्यम से हम हम उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है कर सकते हैं इंटरनेट एक बेहतरीन स्त्रोत है जो मेरे देश और मेरे राज्य के बारे में मुझे संक्षिप्त जानकारियाँ प्रदान करता है जो मेरे नॉलेज को बढ़ाने में मेरी मेरे लिए बहुत मददगार है